में फुटबॉल खेड्ढा ना पर साढ़े जेह्ड़े इंडिया च ऐ इत्थै फुटबॉल च ना मता जिन्ना क्रिकेट बगैरा जां अदर स्पोर्टस गी करदे ना उन्ना फुटबॉल गी निं करदे फुटबॉल बाह्र दे देशें ई खेढदे निक्की निक्की टीमां बनी दियां उं'दी जबरदस्त टीमां बनी दियां पर साढ़े देश नै हैनी खढोंदा इन्ना फुटबॉल में ते खेढा ना भई में जन्ना होन्ना रोज़ अपनी मंडी च फुटबॉल खेढना होन्ना में मेरा फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जेह्ड़ा पुर्तगल च रौंह्दा पुर्तगल च रौंह्दा ते कन्नै फुटबॉल फुटबॉल बी यरा अच्छी गेम ऐ तुस जे करना चाहो शैल ई होई जंदा ओह् ठीक ऐ निं